हेलो जी जैन ट्रैवल से बात कर रहे हैं क्या हाँ हमको क्या है कि एक कार बुक करवानी है फोर सीटर वाली क्योंकि हम लोग चार लोग घूमने जा रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं रामदेवरा जाना है हमको दर्शन करने के लिए और हाँ हमको वहाँ एक दिन रुकना है अजि कितना अच्छा हो जाएगा कितना अमाउंट लेंगे जी आप कितना एक दिन का आप सात हज़ार रुपये बोल रहे है यह तो बहुत ज़्यादा है दूसरी एजेंसी तो हमसे उतना बोल ही नहीं रही है और जैन एजेंसी यह आपका जैन ट्रैवल वाला यह तो थोड़ा ट्रस्ट वाला है इसलिए हमने आपको कॉल किया है तो आप थोड़ा सा कम कर लिजिए पर किलोमीटर आप कितना चार्ज कर रहे हैं ठीक है सर अगर हाँ जी अगर आप थोड़ा सा कम करते हैं तो फिर मैं आपसे आपके आपके पास ही हम लोग आते हैं ठीक है ठीक है पाँच हज़ार में डन करते हैं